सावड्डेम संगमेश्वर कोट्टालीम वास्को निवाडेम शांतीनगर एम ई एस दाबोलीं बोगमालो सावंतवाडी कोल्हापूर पणजी म्हापसा मडगांव कुंकोलीं कांदोलीं कारवार काशवाडा सडा होगदायर वाडेम लेक मोर्मुगांव वर्नापुरी काली गोवा तालेगांव वल्सांव कुट्टालीं बिर्ल्ला शिरोडा पिटोरवा ओल्ड गोवा बिचोलीं कर्मली मडकाय खानपार दानोली पेडणें पाणसवाडी बेळगांव सडा वास्को मुंबय बिचोलीं वर्नापुरी कुठ्ठाळीं